हँ हेलो हँ बाजू हँ हँ चलि रहल छै सभ किछु हँ

हँ आगू बढ़िऔ हँ हँ

नहि नहि बॉलीवुडके नहि अच्छा लगैत छै ओसभ नहि अच्छा लगैत छै

गीतसभ कतेक सुन्दर लगैत छै सुनैमे की नीक लगैत छै हँ हँ से तऽ छै

हँ बहुत नीक लागैत छै हँ हँ महादेव

हँ भोला बाबाके हँ अभी तऽ साओनके कजली हँ साओनके कजलीसभ कतेक नीक लगैत छै सुनैमे हँ साओनके नीक लगैत छै गीत ओत सुनैमे हँ आब किछु दिनके बाद राखिओके गीतसभ आबि जायत सावनमे हँ ओएह सभ सुनैमे हँ अच्छा हँ हँ मैथिली गीत तऽ जादा नीक लगैत छै सुनैमे मिथिलाके तऽ सभसँ प्रसिद्ध एकर गीते छै ओ अहाँ हँ हँ चाची दादी नानीसभ कतेक नीक लगैत छै जतेक छथिन सभ बुढ़ बुजुर्गसभ बैसिकऽ एक जगह गीत गबैत छथिन ओसभ बहुत नीक लागैत छै सुनैमे हँ हँ हँ हँ हँ सभ ठीक राखैत छी